ہمارے آس پاس ایک بڑی مسجد ہے وہاں مسجد میں مرد لوگ نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں ہم لوگ وہاں نہیں جاتے ہیں لیکن بچپن میں کبھی کبھار چلے جاتے تھے اور لوگ تو اپنے گھر میں ہی نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے لوگ پانچ وقت کا نماز پڑھتے ہیں اور تسبیح گنتے ہیں قرآن شریف پڑھتے ہیں صبح میں فجر کی نماز کے ٹئم ہم لوگ کو حدیث پڑھنا زیادہ اچھا لگتا ہے اور سننا بھی زیادہ اچھا لگتا ہے ہم لوگ اپنے کام کو نپٹا کر زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے میں اچھا لگتا ہے اور حدیث بھی پڑھتے ہیں ہم لوگ اپنے بچے کو بھی پہلے قرآن کا علم دیتے ہیں قرآن شریف پڑھنے کا اور ہم لوگ کو بھی اچھا لگتا ہے پڑھنے میں ہم لوگ دن میں پانچ وقت کا نماز پڑھتے ہیں پانچوں ٹیم میں تسبیح گنتے ہیں اور ہم لوگ کو بہت ہی پسند ہے اچھا لگتا ہے گننے میں اور صبح میں فجر کے ٹائم نماز پڑھ کے قرآن شریف پڑھتے ہیں قرآن کا تلاوت کرتے ہیں قرآن کا تلاوت کرکے تب پھر گھر کا کام اوم کرتے ہیں قرآن شریف کا تلاوت کرنا ہی بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ تسبیح بھی گنتے ہیں اور اس کے بعد کوئی کام ہوتا ہے تو کرتے ہیں لیکن زیادہ پسندیدہ چیز ہے پانچوں وقت نماز پڑھنا اور قرآن شریف کا تلاوت کرنا ہم لوگ زیادہ تر فجر کے نماج کے بعد قرآن شریف کا تلاوت کرتے ہیں اور اس ٹئم تسبیح بھی گنتے ہیں جب تسبیح اور ہو جاتا ہے گنا ہوا تو اس کے بعد ہی گھر کا کام کرتے ہیں صبح میں اور ہم لوگ اپنے بچے کو بھی قرآن شریف پڑھنے کے لیے بولتے ہیں ہم لوگ زیادہ تر یہی قرآن شریف پڑھنے اور تسبیح گننے کے لیے اچھا لگتا ہے ہمارے یہاں عورتیں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں جاتی ہے مرد جاتے ہیں ہم لوگ گھر میں ہی نماز پڑھتے ہیں پانچوں وقت کا گھر میں ہی قرآن کا تلاوت کرتے ہیں